کیا میری عبدالرازق ٹریول ایجنسی سے بات ہو رہی ہے اچھا جی جی ہاں ہم کو اصل کیب چاہیے تھی آپ کی جی جی میں پٹنہ سے بول رہا ہوں میں پورنیہ گھومنا چاہتا ہوں جی جی

آج میری ٹرین ہے صبح دس بجے تک پہنچ جاؤں گا میں

جی جی جی جی اچھا ٹھیک ہے جی ویسے ہم لوگ پانچ لوگ ہیں اسکول اس میں دوست ہیں ہم لوگ اسکول میں چھٹی ہوئی ہے اسی لیے گھومنے کے لیے آئے ہیں جی ویسے ایک گاڑی میں ہمیں اڈجسٹ کرنا پڑے گا دقت ہوگی ویسے آپ دو گاڑی دے دیجیے گا کیوںکہ ہم سفر سے تھکے ہوئے ہیں جی اور ہاں گاڑی آپ چیک کر کے دیجیے گا گاڑی کا ڈرائیور شراب وراب تو نہیں پیتا ہے نا اچھا اور دیکھیے گا گاڑی میں کوئی ایشو نہ ہو کیا پتہ کہیں دقت آ جائے گاڑی میں گاڑی بھی اچھی سی بھیجیے گا ہاں کیونکہ ہم لوگ بہت تھکے ہوئے ہیں آپ سمجھ سکتے ہوں گے جی تو بتائیے پرائز کیا ہے آپ کا کتنے پیسے لیں گے آپ کتنا اماؤنٹ لیں گے آپ جی ارے پینتالیس ہزار یہ تو بہت زیادہ ہو گیا اتنے میں تو ہم جی جی جی جی جی ہاں وہ بات تو صحیح ہے لیکن اتنے اتنا گھومنا تو ہم پٹنہ میں بھی کشن گنج میں بھی اگر ہم گھومیں گے تو ہمارا زیادہ سے زیادہ دس ہزار لیں گے پینتالیس زیادہ ہو گیا کچھ سر سویدھا تو سب دیتے ہیں آپ اکیلے تھوڑی ہیں کیا سروس ہے آپ کی گاڑی کی تھوڑا ایگزامپل مطلب دیں گے آپ کچھ آپ کی سروس کیا کیا دیتی ہے کیا کیا ہمیں وہ کر رہی ہے کون سا کون سی خدمات آپ کی اچھی ہیں ذرا بتا سکتے ہیں آپ جی اوہ پھر بھی آپ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پھر ہم کال کرتے ہیں ایک سے دو دن کے بعد ٹھیک ہے جزاک اللہ